इयुन जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय आबाद मावनायनि थाखाय नङा होमबा ओ गोदोहाय जोङो नांगोल नांगोलजों हालएवोमोन आरोना नांगोलजोंनो हालएवनानै आबाद मावोमोन गोदोनि मानसिफोरा बिदिनो मैगं थाइगंबो मावोमोन नांगोलजोंनो मै होनानै बिदिनो खोथिया फोयोमोन माइ गायो नांगोलजोंनो एवनानै बिदिनो सोलिबोदोंमोन आरोना लाइ मैगं लाफा मैगं बोरि खिथियानो जा जियानो जा गोदोनिफ्राय बिदिनो सोलिबोबायमोन बोदों आरोना ओमफ्राय दानि जुगाव हले ओ गोदोनि बायदि नोंला आरोना नांगोल गैला जेनोबा ट्रेक्टरजों एवो ट्रेक्टरजों एवनानै ओ जोङो थाब थाबनो एसे ओ एसे टाइमाव जोङो जेनोबा थाब थाबनो होसोनो हायो आरोना नांगोलजोंथ' जोङो होसोनो हायाखैमोन गोदो ओ जेनोबा गोबाव सम नांगौमोन नांगोलजों नाथाय दा ट्रेक्टरजों जोंनो गोबाव सम नांला आरो ट्रेक्टरजों जोङो थाब थाबनो गायनो हायो ओ बिदिनो जोङो जेसे हाग्रा बंग्राब्लाबो थाब थाबनो जोङो फोमोननानै ओ ट्रेक्टरजों थाब थाबनो गायनानै उन्थ्रिनो हायो आरोना जोंथ' नांगोलजों हायामोन आरो नांगोलजोंथ' गोदो आरो गोदोनि मानसिफ्राना मुलि होआमोन मुलि होआनालाय ओंखायनो मानसिफ्राबो इदिहाय बारा बेमार आजार जायामोन आरोना मानोहोमब्ला न'नि मैगं न'नि गायनाय एख' मुलि होयै गोबोर हासार हाग्रा बंग्रा हासार बिदिजों जोंना साबसिन जायोमोन आरोना देहा फानि जेबो बेमार आजार इदि जायामोन दानिया इदिनो ओ बिदिनो हाग्रा थैनायनि मुलि होयो ओमफाय जेनोबा माइ जानायनि मुलि होयो बिदिनो जोङो ओमफाय जोङो माबाखो फसलखौ बांसिन मोनो आरोना गोदोनिसाय हासार होबायना जेनोबा बेजोंनो जोङो बांसिन मोनो आरो दा ओमफाय इदिनो जोंनि बे लाइ लाफानि बेलायावबो आरोना बिदिनो खायफा बायदिया होयो बे सरखारि हासार बा खायफा बायदिया होयो गोबोरखिनि हासार ओ बा बोरमा खि इफोरजोंनो जोङो मोजां आबाद मोनो आरोना जों बेखौनो फाननानैबो जों थाइसे थाइनैबो खामायनो हायो ओमफाय आरो बिदिनो जोंनि फिसा फिसौफ्राबो बिदि फरायनायजों लोगोसे एफोरखौबो जोङो मावलांफायोब्ला मोजां आरो मानोबा जोङो फारसेनिफ्राय रोंनांगौ गासिबखौबो थांना थानो थाखाय जोंनो मोनसेल' लामा नाङा गासैखौबो नांगौ जोंनो थांना थानो थाखाय फरायनायावबो जेननो नाङा मावनाय दांनायावबो जेननो नाङा गासैखौबो आखा फाखा जानांगौ आरो जों थांना थानो थाखाय जेनोबा गायनाय फुनाय गायनाय फुनायावबो रोंनांगौ संनाय खावनायखौबो रोंनांगौ एबा फरायनायखैबो दानि जुगावथ' फरायनायाबो बादायलायनायासो ओ पास जाब्लल'नो जाया पारसेन्ट नायो दाना साख्रि बाख्रि लाब्लाबो जोङो पारसेन्ट नायो दानिया एंखायनो फरायनायखैबो जेननाङा मावनाय दांनायखैबो जेननाङा जों गासैखैबो थांना थानो थाखाय आखा फाखा जानांगौ आरोना देरहासार जानो हानांगौ गासैखैबो रोङाबासिनो थानो नङा रावबो गासिबो ओंखार नांगौ गासिबावबो आखा फाखा जानांगौ जेरै मोसानाय मुसुरनायखैबो गासैखैबो आरोना जेखैबो गासैखैबो खामानियाव साक्सेस जानो हानांगौ आरोना बेखिनियानो आरो